जो बच्चे होते हैं उन्हें खेती पशुपालन एवं ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में होने वाले छोटे मोटे व्यवसाय दुकानों पर कार्य करना किसी के यहाँ मरम्मत का काम करना बढ़ई का काम करना ऐसे कई सारे चीज़ों को सिखाया जाता है छोटे बच्चे इन सभी कार्यों को कर के अपना जीवन एवं अपना भविष्य अच्छी तरीक़े से नहीं बना पाते हैं जैसा कि उनका भविष्य होना चाहिए छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस से कि उनकी शिक्षा पर अवरोध आए बच्चों को हमेशा ही अपनी शिक्षा पर सब से अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि उनका भविष्य एवं हमारे देश का भी भविष्य उज्जवल हो सके बच्चे आटा चक्की पोएट्री डेरी एवं अलग अलग दुकानों पर भी कार्य करने जाते हैं उन्हें यह सब काम सीखने के लिए ख़ुद से सीखते हैं या कभी कभी उनके परिवारजन के लोग भी उन्हें खेती का कार्य सिखाते हैं वह छोटी उम्र से ही अपने परिवारजन एवं अपने बड़ों को यह सारे काम करते देख कर वह इस काम को आसानी से सीख जाते हैं परंतु हमारा मानना यह है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर के अपनी शिक्षा पर सब से अधिक ध्यान देना चाहिए